हाँ मैं इंस्टाग्राम पर बहुत किल्स शौट्स देखता हूँ और शौर्टस देखना मेरे को बहुत पसंद है वैसे तो मैं यह मानता हूँ कि शौर्टस देखना एक एडिक्शन है पर मैं उसे छोड़ नहीं पाता हूँ कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम अपडेट कर दिया है अब मैं उतने शौर्टस नहीं देखता हूँ और मैं रिल्स भी नहीं देखता हुँ लेकिन मुझे रिल्स देखना बहुत पसंद है मैं बहुत बहुत देर तक के रिल्स देख सकता हूँ मेरा पसंदीदा डांस बहुत सारे है जो भी ट्रेंडिंग में चलता है वह मेरा पसंदीदा बन जाता है क्योंकि इंस्टागराम पर उसी उसी तरीके के सजेशन्स बार बार आते है और इंस्टागराम एक ऐसा प्लेटफौम है जहाँ पर हम कुछ नया भी सीख सकते हैं शौर्टस के द्वारा परंतु हम अभी बहुत ही बेकार स्थिति में रिल्स देखते हैं कभी कभी तो रिल्स इस प्रकार के होते कि उसे देखा भी नहीं जा सकता पर हम उसे देखते हैं और उसके आनंद उठाते हैं आज कल इंस्टागराम शोशल मीडिया के द्वारा हम टी वी देखना भूल गए हैं पुस्तके पढ़ना भूल गए हैं और यह चीज मुझे बहुत ही अच्छी नहीं लगती है पहले यहाँ सकके समय हम देखते थे कि लोगों पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था पुस्तकें पढ़ने का एडिक्शन था तो वह रिल्स वगैरह है तो उस टाइम होती ये थीं वो पुस्तकें पढ़ते थे जैसे जिस प्रकार से अभी के बच्चों को शोशल मीडिया का एडिक्शन हुआ उस उस समय उन्हें रिल्स देखने का एडिक्शन नहीं था उन लोगों को पुराने समय में वह पुस्तकें पढ़ते थे टी भी देखते थे रेडियो सुनते थे खेलते थे गिल्ली डंडा क्रिकेट फूटबौल आजकल के समय में बच्चे न खेलते हैं न कुछ करते हैं वह सिर्फ दिन भर इंस्टागराम पर रिल्स देखते रेहते हैं रिल्स देखने से होता यो है कि उनका जीवन तो अंधकार में जा ही रहा है परंतु वह यह बात को समझ कर भी अंधकार से जैसे कि मैं मैं मुझे वैसे तो पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तब मेरे पास फोन होता है तो मैं उसमें कुछ न कुछ शौर्टस या रिल्स देखने लगता हूँ आजकल के समय में वैब सीरीज़ पर बहुत सारे शौर्टस और रिल्स बने हैं वैब सीरीज़ के कटआउट निकाल कर लोग बाग रिल्स पर डाल देते जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है फिर व्यक्ति कोई व्यक्ति इसके रिल देखता है तो उसे वो रील पसंद आती है तो वो पूरी कि पूरी वैब सीरीज देखता है तो उसमें उसका बहुत समय नाश नाश होता है समय अगर वह समय यह अपने पढ़ाई पर लगाए तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है लेकिन वह ऐसा नहीं करता है बच्चे बच्चे भी रिल्स देख कर बिगड़ रहे छोटे छोटे बच्चे आजकल के फोर्थ फिफ्त के बच्चे इंस्टागराम पर रील देखते हैं उन्हे इंस्टागराम आई डी बनी है तो यह बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए